हेलो आप दुकानदार बोल रही है ना जो किताब और कॉ किताब और कॉपी बेचती हैं मुझे कुछ कापी चाहिए था मतलब मैं अब नाम बता दे रही हूँ आप न मेरे से पू मतलब आप नाम जानेंगी तभी ना आप देंगी मुझे ना अभी जैसे एस एस सी जी डी की बुक चाहिए क्योंकि अभी एस एस सी जी डी का फॉर्म भरा रहे हैं ना उनतीस तारिख़ से ना अट्ठाईस तारिख़ से एस एस सी जी डी के लिए कौन अच्छा ठीक है हाँ चौबीस तारीख़ से भरा रहा है तो उसके लिए मुझे ना मैथ्स की बुक चाहिए और रिजनिंग की बुक चाहिए और जी के जी एस के लिए चाहिए और करेंट अफेयर के लिए आप बुक मुझे कोई बता सकती है कि कौन सी मतलब करेंट का

अच्छा और हाँ बताइए और भी कुछ मुझे नॉन मतलब जो है मुझे सिम्पल रिजनिंग की चाहिए ज़्यादा मतलब नहीं चाहिए क्योंकि जी बी जी डी लेवल उसमें कवर हो जाए जी डी जी डी का सिलेबस वो कवर हो

और मुझे जैसे कि जी के जी एस के लिए चाहिए और अब क्योंकि मैं हिन्दी सिलेक्ट करूँगी अपना मतलब जी के में तो आप हिन्दी की भी कोई बुक बता दे मतलब मुझे हिन्दी के लिए बुक चाहिए हिन्दी की तैयारी करने के लिए अच्छा है

तो आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे सकते है आप जैसे मैं बुक लूँगी आपकी दुकान से शोप से सारी बुक लूँगी तो आप कुछ डिस्काउंट

ठीक है मतलब कुछ आप डिस्काउंट दे देंगे मुझे हाँ

ठीक है हाँ कुछ इसके लिए मतलब रफ चाहिए और कॉपी किताब चाहिए पेन चाहिए

ठीक है आपके शोप पर हम आएंगे ठीक है मैं रखती हूँ हाँ